इक अप्रैल दो ज्हार इक्की दो अप्रैल दो ज्हार बाई दो मार्च दौ ज्हार बाई तिन्न अप्रैल दो ज्हार त्रेई चार अप्रैल दो ज्हार चौबी इक अप्रैल दो ज्हार पंज